وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بتائیے کون بول رہے جی جی ہاں ہم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر راوت صاحب سے بات ہو رہی ہے بتائیے جی یہ پورنیہ لائن بازار سے آرام لاج ہے اسی میں میں بیٹھتا ہوں اور بتائیے کس طرح کا بیماری ہے کیا ہے جی پریشانی بتائیے اچھا تو کیا کہتے ہیں آپ صبح جو ہے خالی پیٹ چلتے ہیں زمین پر سائکل وغیرہ بھی چلاتے ہیں نا فون میں اتنا لمبی باتیں نہیں ہو پاتی ہے اور تھوڑا آپ جو ہے جتنا جلدی ہو سکے ہم سے آپ ڈاکٹر صحیح چنیں آپ میرے یہاں آئیے گا تبھی میں علاج آپ کا صحیح کر پاؤں گا اور پھر تقریباً میں آپ کا جو ہے احتیاط برتنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سائکل کا استعمال کیجیے چاول کم کھایا کیجیے اور ٹہلنے کا ویایام کا اکسرسائز کا بھی اور کھانا جو ہے احتیاط سے ہی کھائیے اور سمے سمے پر جو ہے سونا بھی ہے اور جو ہے صحت کا اعتبار سے آپ کو فی الحال احتیاط ہی برتنا چاہیے اور جس کے چلتے آپ چہل پہل بھی کیجیے اور ہم سے رابطہ کیجیے آگے چل کے جی جی نہیں آپ کو آپ آپ جو ہم سے جو بات کر رہے ہیں یہ آپ اچھی جگہ پہ آپ آنا چاہتے ہیں اب ہم سے جب تک آپ آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوگا میں ان کا دیکھوں گا نہیں صحیح سے تو دیکھیے ہوتا ہے ہوگا بیماری ہے ٹھیک ہوگا اس کے لیے ہے پرہیز کیجیے اور آپ میرے یہاں آئیے اب میں اس کے لیے آپ کو اچھی اچھی دوائی جو ہے لکھ دوں گا جانچ پڑتال وہی دے کر کے جی جی ہاں اس ٹیبلٹ وغیرہ سب آپ کھا لیے بہت سارے آئیے اس کے لیے تو میں انجکشن لگاؤں گا پھر ان شاء اللہ آپ آئیے اس کے بعد پھر ملاقات ہوگا ہاں فون پہ کتنا بات ہوگا السّلام علیکم ٹھیک ہے شکریہ